अगर असें अपने घर ना इक निक्का नेहा गार्डन नेहा बनाए दा होऐ ना पार्क नेहा ओह् बड़ा शैल लगदा सारें कोला पैह्लैं जैदा कर्चा करने दी जरूरत निं ऐ अपने गै ओह् घा बगैरा लाई लैना जियां अजकल लाए दा होंदा ऐ ओह् लाई लैना ठीक ऐ साइड उप्पर क्यारियां बनाई ओड़नियां ओहदे पर लाई ओड़ने निक्के निक्के फुल्ल जां बिच इक बूह्टा होंदा ऐ शैल इयां फुल्लदार ओह् लाई ओड़नाओहदे च जादै खर्चा करने दी जरूरत नेईं होंदी घर इ'यां निक्का नेहा गार्डन बनाना शैल लगदा जादा मैंह्गा जां लोकें ई दिक्खियै निं चलना अपना दिक्खियै चलना घर ऐ निक्का नेहा गार्डन होऐ ना बड़ा शैल लगदा